असांखे रसोई रधण लाइ अलॻि अलॻि बासण कमु ईंदा आहिनि जीअं त छुरी भाॼियूं वढण कटण लाइ पुरानो भाॼियूं घुमाइण लाइ तईअ में पकोड़ा भाॼियूं तरण लाइ सिपिड़ीअ में चांवर भाॼियूं रधण लाइ चकलो वेलणु फुल्का पचायण लाइ कुकर केवी सिपिड़ियूं कटोरा इएं चंङा ई बासण असांखे रधण में किचन में कमु ईंदा आहिनि